अॼुकल्ह कई असांजे सामने चुनौतियूं अची वियूं आहिनि की जीअं पेमेंट्स करणियूं आहिनि यूपीआई जे थ्रू त उन में असां वॾनि माण्हुनि खे एतिरो करे न था सघूं छो जो कई दफ़ा माण्हू पेमेंट त कंदो आहे पर उन में थोरो फ्रॉड वग़ैरह थी वेंदो आ्हे हिकु दफ़ो असां सां इहा प्रॉब्लम थ्री बि वई हुई कि असांजा ॾह हज़ार निकरी विया हुआ त असांखे थोरो लॻे थो की इहा शइ असां करे न था सघूं ऐं अॼुकल्ह हर शइ त ऑनलाइन ई आहे ऐं कंप्यूटर बि वॾनि माण्हुनि खे एतिरो सम्झ में नथो अचे छो जो हुन जा कराइणु लाइ या हुन ते कई अहिड़ियूं ऐप ईंदियूं आहिनि जेके असांखे हलाइण बि नथियूं अचनि त इन ॻाल्हियुनि लाइ असांखे थोरी प्रॉब्लम्स त अचनि थियूं वॾनि माण्हुनि खे ऐं मोबाइल ते बि अॼुकल्ह हर हिकु शइ माण्हू ॾिसी थो सघे पर उन जा जेके फीचर्स आहिनि उहे थोरा घटि सम्झ अचनि था वॾनि माण्हुनि खे पर असांखे इन्हनि काफ़ी शयुनि जी प्रॉब्लम्स त अचे थी पर माण्हू कोशिशि त करे थो पर ऐं कंप्यूटर कंप्यूटर बि सिखणु चाहे थो हिन एज में अची करे पर हुन लाइ बि असांखे काफी दिक़तूं त अचन थियूं चुनौतियूं त आहिनि पर इंसान पंहिंजे तर्फ़ खां त ॾाढी कोशिशि करे थो सिखण जी ऐं लैपटॉप वग़ैरह या हिननि शयुनि ते ऐं कोशिशि त पंहिंजी पूरी आहे पर ऐं ॿियों मेट्रो जा फंक्शंस वग़ैरह जेके बि आहिनि ऐं उन में बि वॾनि माण्हुनि खे वञण में हिकिड़ी इहा बि चुनौती आहे की हर घड़ी लिफ्ट में चढ़णु लहणु ऐं टिकेट्स वठणु त थोरी इन्हनि ॻाल्हियुनि जी असांखे चुनौती त आहे की पर तॾहिं बि थी थो वञे पियो